हाँ हमने बाकी देवताओं का तो नहीं पता हाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाया था और जैसे अभी अपने आएगा गणपति जी का आएगा अभी है न गणेश चतुर्थी आएगा तब जैसे बोला जाता है कि भाई नदियों में जो है आप या ज़िलों में तालाब वगैरह में जब हम विसर्जन करते है तो हमें यह सब नहीं करना चाहिए तब हमसे तब से हम जो क्या करते हैं कि घर पर ही गणेश जी बनाते हैं मिट्टी से बनाते हैं और अभी जैसे चलन में सुना भी था के चॉकलेट के गणेश जी बनाए थे तो बाद में वो बच्चों को वीस उनको डिस बाँट दिए थे हमने मिट्टी के गा गजानंद जी बनाए थे उनकी पूजा पाठ की फिर विसर्जन के लिए हमने उनको हमारे गमले में ही रख दिया जिससे क्या है वो वहाँ पर उनका विसर्जन हो गया जिससे हमारी नदियाँ यह भी साफ रही और हमारा भी जो एक धार्मिक परंपरा से जो भी चल रहा जो भी हमको जो भी हमको करना था वो सब हमारा उसके हिसाब से हो गया था हाँ हमने बनई है गणेश जी और शिव जी का बनाया है बाकी किसी देवता का तो अभी तक नहीं बनाया है